हाँ जी बोलिए हाँ हो जाएगी कितनी बुक्स हैं अच्छा तीन सौ से चार सौ पेजेज हैं ठीक है हो जाएगी एक किताब का या कौपी

चार सौ पेजेज हैं तो एक कौपीं दो रुपये कौपी लगती है दो रुपये तीन बाइंडिंग के तीस रुपये

तीन है ठीक ठीक सही है दो सौ दस नहीं हो पाएगा अरे हमारे यहाँ सब से बढ़िया काम चल होता है और आप एक बार और करवा के देखो देखो इस बार और बढ़िया होगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ से नहीं करवाया ओ आप ने कहीं और से करवाया नहीं हमारे यहाँ तो ग्वालियर में सब से नंबर वन पर चल रही है हमारी शौप ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं देख लेंगे आपा आ जाओ आप करवाने चलो ठीक है कर देंगे और लोगों को ये और करवानी हो तो बता देना कब तक आओगे आप हाँ शाम को आप टाइम बता दीजिए क्योंकि शौप भी बंद करनी होती है हाँ ठीक है पाँच बजे आ जाना हो जाएगा आपका आधे घंटे में हो जाएगा ठीक धन्यवाद